ہاں پر سب سے اچھا پروڈکٹ جو مانا جاتا ہے اور مشہور ہے حیدرآباد کے جو کنکر کے جو اسٹون کے جو بنتے ہیں وہ بہت مشہور ہیں خاص طور پر لال بازار کے اندر جو لیڈیز کے لیے بنائے جاتے ہیں بہت ہی مطلب پوزیٹیو ہیں اور لوگوں کے اندر مشہور ہے اور دیگر جگہوں پر بھی ان کی مانگ ہے اور ڈیمانڈ ہے اور ان کو لوگ اچھا شوق سے استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر موتیوں کا بھی بڑا مطلب پروڈکٹ ہے موتیوں کے بھی چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کو بھی لوگ پہنتے ہیں اور مطلب دیگر جگہوں پر بھی ان کی ڈمانڈ میں مناتے ہیں اور منگاتے ہیں یہاں سے